اب بھی دنیا میں کئی جگہیں ہیں جہاں نقد رقم کے ذریعہ ادائیگی کی جاتی ہے مثلاً گوکھارڈ منڈیوں اور چند مقامات جہاں دیگر طریقوں سے پیسے دینے میں مساوی مشکلات ہوتی ہے انٹرنیٹ نے پیسے کے لیے لین دین کو آسانی سے ممکن کیا ہے جیسے آن لائن بینکنگ ڈیجیٹل والیٹس اور آن لائن پیمنٹ پلیٹ فام جیسے اوزار کا اجزا ہے یہ نظام زندگی کو آسانی سے کرتا ہے اور لوگوں کو بینک میں جانے کی صورت نہیں پڑتی اس کے علاوہ دنیا بھر میں آن لائن خریداری اور فروخت بھی ممکن ہو گئی ہے